हँ अहाँ छठ पबनी करैत छी हेलो हेलो हँ पाबनिके हमरा सभकेँ तऽ घरमे झाडू पड़लक मने झाड़ बहार भेल छठके पबनीके नहा खाकऽ ऐली ओकरा बाद से पबनीके सभ अछूता धोइली काफी गहुँम ओकरा बाद फेर नहा खा कएली तब खरना भेल खरना भेल सभ गोटा बाले बच्चे नया नया कपड़ा पहिनके तब हमसभ पबनीके सामान बनैली ओहिमे केला निम्बो नारिअल आओर परसाद ई सभ धऽके ठकुआ कसार बनाके तब हमसभ ले जाइत छी अरघ देऐली शामके अरख देली फेन सुबहेमे अरख देली सभ बाले बच्चे ओहितर गेली भगवानके प्रणाम कएली छठी मइयाके हेलो हँ तब ओ सभ त्यौहार सभसँ हिन्दू धरमके बड़ा त्यौहार हए बहुत सम्पूर्ण महत्वपूर्ण त्यौहार हय ई त्यौहार बहुत अच्छासँ धूमधामसँ सभ गोटा हमसभ मिलजुलके मनाबैत छी आरो पाबनिमे हमसभ हय दशहराके पूजा हय नवरात्रि कएली नवरात्रिमे नओ दिन भर उपवास रहली फल फूल खाके रहली आओर दशमा दिन ओकर भगवानके पूजा करके होम ऊम करके तब पारण भेल

हँ हँ हेलो हँ हँ हेलो आओर कोन पबनी जितिआ पबनी करैत छी हँ तऽ जितिआ पबनीमे कथि सभ करैत छी हँ ओहिमे जितिआ पबनीमे तेल खड़ि चढ़ैली बेलपत्र तेल चढ़ैली आओर जीत जितमाहनके पबनी कएली हेलो हँ तऽ इएह सभ पाबनिमे होइए जितिआ पबनी बेटाके लेल पबनी मानल जाइए ओहे पबनी कएल जाइए हेलो हँ तऽ जितिआ पबनी सभसँ हिन्दू धर्मके बहुत महत्मपूर्ण त्यौहार हइ एहि त्यौहारमे कयला से बेटाके लम्बा आयु होइए एहिके लेल जितिआ पबनी कएल जाइए आओर